आङो इउटिउबफोराव नायो आरो मानसिफोरनि फटफोरखौ फट' हगारनायखौ नायो आरो फेसबुकफोराव फट'फोर होयो बेफोरखौ आङो नायो आरो नायनानै आङो बायदिसिना मोजां मोनो आरो नायनानै आङो बेफोरखौ नायो फेसबुकफोराव फट' हगारो आरो हगारनानै बेफोरखौ नायो आरो मिडिया ससियेल मिदिया आव आङो बायदिसिना फट'फोर नायो आरो इउटिउबफोर नायो आरो इउटिउबफोर नायनानै फट' फोरखौ आङो हगारो हगारनानै आङो नायो